हम अपन जीवनमे बहुत संघर्ष केलहुँ बहुत संघर्षतासँ पढ़लहुँ लिखलहुँ बहुत कठिनाइसँ पढ़लहुँ जेकि बहुत बहुत कष्ट केलहुँ बहुत कतहु रहिके पढ़लहुँ या बहुत बहुत बहुत चीज बहुत झेललहुँ आ बहुत झेलके केलहुँ काजसभ आ एखन तऽ ग्रैजूएशनो जे केलहुँ हेँ से बहुत बढ़ि बढ़िके केलहुँ हेँ बहुत केलहुँ बहुत कठिनतासँ पढ़लहुँ लिखलहुँ हेँ जेना बहुत संघर्ष भेल जेना मै इंटरेमे दू बेर इंटरमे एक बेर एक बेर पएर टूटि गेल तकर बाद ग्रैजूएशनमे एक बेर पएर टूटि गेल बहुत संघर्षसँ पढ़लहुँ आ कतहु रहिके पढ़ने छी बहुत केलहुँ हेँ बहुत अथीसँ दिक्कतदारीसँ केलहुँ बहुत बहुत दूर तक पैदले जाय पड़ए बहुत बहुत कहियो कहियो लेटो भऽ जाए इग्ज़ैममे लेकिन केलहुँ जेना तेनाके भऽ गेल आ बहुत कष्टसँ केलहुँ आ बहुत दिक्कतदारीसँ केलहुँ फोर्मे भरयमे बहुत दिक्कत भेल पएर टूटल रहए तखन तकर बाबजूदमे अपन गेलहुँ केलहुँ प्लास्टर रहए टेम्पूसँ गेलहुँ या जाहि चीजसँ गेलहुँ कनेक हमरा कष्ट से बहुत भेल भऽ गेल